السلام علیکم بھائی جان ایک وہ چاہیے تھا گارنیئر کا فیس واش مل جائے گا آپ کے یہاں بڑا والا چاہیے تو آپ فی الحال تو میرا مشکل ہے آپ کا احسان ہوگا اگر آپ ہماریے شاپ گھر تک پہنچا دیں گے تو آدھا گنٹہ ٹھیک ہے